मां बैंक में जॉब कंदी आहियां मूंखे करंट अकाउंट्स सेविंग अकाउंट्स जनरल इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस एफ डी और ईअं ॿ सी एन एस करे हिकु प्रोडक्ट ईंदो आहे ऐं इन सभु ऐं लोन इहे सभिनि जा गॾु डिपाटमेंट हैम्डल करिणा पवंदा आहिनि मां एम बी ए करे इहा जॉब वरिती त मुंहिंजे डेडलाइन इएं हूंदी आहे जीअं मूंखे महिने में पंज करंट अकाउंट करिणा आहिनि टे सेविंग अकाउंट करिणा आहिनि टे हज़ार चार सौ जी इएं करिणी आहे चोटीह सौ जी जनरल इंश्योरेंस अरिड़हां हज़ार जो लाइफ इंश्योरेंस करिणो आहे ऐं एफ डी नव लख जी ऐं हिन सभिनि जे अंदरि मां अञा करे थी सघां

ऐं लोन जो कोटक जल्दी थींदो नाहे छोकी कोटक नॉन परफॉमिंग एसेट में जामु घटि रेशो ते आहे न त उहा जल्दी लोन जो कंदी नाहे त लोन जा क्लोज़ जल्दी थींदा न आहिनि ॿ टे महिननि में हिकु लोन क्लोज़ थी वेंदो आहे ॿ महिननि खां हलंदड़ मतिलबु टाइम जे हिसाब सां मुंहिंजो टार्गेट थी वेंदो आहे ऐं जेके मुंहिंजा गॾु मूंसां कमु कंदा आहिनि कलीग्स आहे जेके मुंहिंजा सहकार्यलय उहो गंज ऑफ़िस में जेके आहिनि उन्हनि सां मुंहिंजी तालमेल जामु सुठी आहे मुंहिंजो जीअं नवें बजे खां चालू थींदो आहे बैंक अठ थी वेंदा आहिनि कॾहिं सत थींदा आहिनि मतिलबु अचण जो कोई टाइम फिक्स न हूंदो आहे पर जेके मुंहिंजा बॉस आहिनि भॻवान जी दया सां जामु सुठा आहिनि त मां उन खे चवंदी आहियां की मूंखे थोरो जल्दी वञिणो आहे लाइक सतें बजे मां हली वञां छोकी मूंखे ट्राफिक बि मिलंदो आहे वीह मिंट खां परे आहे त उहो मूंखे सपॉट कंदा आहिनि कॾहिं मूं ॾे हिकु ॿ अकाउंट वधीक अची वञनि टार्गेट भली पंजनि जो आहे पर टे मां करेक्ट आहिनि चोथों अची वियो त मां पंहिंजी साहेड़ी खे ॾेई छॾींदी आहियां मतिलबु कलीग खे ॾेई छॾींदी आहियां कॾहिं मूंखे उहो ॾेई छॾींदा आहिनि इएं हिकु ॿिए जी मदद कंदा आहियूं ऐं अगरि हीअं कॾहिं सिच्यूएशन हुजे जंहिं में मां कहिड़े छोकिरे सां मुंहिंजे बॉस सां अकेली आहियां त कॾहिं बि मूंसां ग़लति बिहेव न कंदो आहे ऐं छोकी मां ॻाल्हाइण ई जामु बॉल्ड आहियां हुननि सां ॻाल्हाए वठंदी आहियां उन हिसाब सां मूंसां सभु सुठा हलंदा आहिनि सभु सुठे सां थींदो आहे कॾहिं कॾहिं जामु अजीबु कस्टमर मिली वेंदा आहिनि इएं चिलाए करे ॻाल्हाईंदा आहिनि ॻाल्हाइण जो तरीक़ो न ईंदो अथनि त हुननि खे प्यार सां सम्झाईंदी आहियां सम्झंदा आहिनि त ठीकु आहे न त ब्रांच मेनेजर इहे सभु हेॾा सुठा आहिनि उहे पाण ई उन्हनि सां ॻाल्हाए करे मतिलबु मूंखे पुठियां करे पाण ई ॻाल्हाए वठंदा आहिनि त सभु सुठे सां थी वेंदो आहे ऐं इन जे करे मुंहिंजी पहचान जामु सुठी थी थिए मां जामु वॾे वॾे माण्हुनि सां मिलंदी आहियां ऐं सिंधी बि कोई अ सुठा मां मिलियमि खेमचंद करे हिकु अंकल आहे दिलीप खेमचंद करे सारोली में हिकु मार्केट आहे इएं मूंखे जामु ख़बरु पई की सिंधियुनि ई ॿ टे अंकल जा की केॾा सुठा आहिनि अंकल मतिलबु पंहिंजो बिज़नस त कनि था गॾु समाज लाइ बि थोरो कनि था या पाण हेॾा पढ़ियल लिखियल आहिनि उन्हनि जी सिस्टर पढ़ियल लिखियल आहिनि ऐं फॉरेन में रहंदी अथनि त सिंधियुनि बि हेॾो फॉरेन ताईं बि पंहिंजो नालो कयो आहे फॉरेन में बि हेॾा फेमस आहिनि इहो सभु मूंखे उन अंकल जे थ्रू ख़बरु पई ऐं मुंहिंजे बैंक जे करे मूंखे जामु ॼणनि सां जान पहचान वधी मां उन जे लाइ गुरू बाबा खे जामु शुकुरु गुज़ारु आहियां